पंजीं डिसेंबर उणवीह सौ अठानवे उणटीह फ डिसेंबर उणिवीह सौ टेहतरि एकवीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ पंजासी टेवीह जुलाई उणिवीह सौ छाहठि छवीह मे उणिवीह सौ ॿाहतरि